जोंनि गामियावबो गोदो जों उन्दै उन्दैयाव सावथाल दावरावनि गोहोम गोहोम खोख्लैनाय नुनो मोन्दोंमोन बे सावथाल बर' हारिनि गेजेराव दावहाफोर जानाय जों गोदो ओन्दै ओन्दैनि बाथ्राफोरखौ जोङो बिमा फिफा बिबै बिबौनिफ्राय खोनानो मोन्दों एबा मिथिनि मोन्दों सावथाल आरो बर' दावराव जानायनि गेजेराव गोबां खहा जानाय एबा गावजों गाव थैलाय लायनाय जोङो मिथिनो मोन्दों बे जाथायनि थाखाय माने जोङो नखराव जेनबा सोरबाफोर बाजाराव दखान सोहोराव थाङोब्ला बे दावराव दावसिनि थाखायनो गोसोआव जोङो गिलुं गिलुं मोनो सोरबा न'नि मानसिया हाथाय बाजार एबा दखानफोराव थाङोबा जोङो माबा जाबाय नामा माबा जाबायनामा साननानै गिनानै गिलुं गिलुं मोनो माबा खैफोद जाबाय नामा सोरबा सोरजोंबा माबा खालामजाबाय नामा होननानै जोङो गिलुं गिलुं मोननाय जायो आरो बे जाथायनि गेजेरजोंनो जोङो गोसोखौ हाथाय बाजाराव थांनो दखान सोहोराव थांनो एबा लोगोफोरजों बहाबा माबेबा मोनसे खामानिफोराव खामानिनि थाखाय थांनाय समाव जोङो माबा मोनसे गिनाय गिनाय मोनो बेनि थाखायनो जोङो बेबादि जानाय जादों